हम एक जुत्ता लेली सीतामढ़ीमे जेकि हमरा पड़लक चारि हजारके जुत्ताके शोरूमसँ लेले रही हँ ओ जुत्ता पहनली दू तीन महिना चललक ओकराबाद जुत्ता गन्दा भऽ गेल गन्दा भऽ गेलाके बाद जुत्ता फटि गेल ओकर सोल ओदड़ि गेल जुत्ता ओतना बढ़िआँ तऽ नहि रहलक हँ लेकिन पइसा हमरा बढ़िआँ लागि गेल रहै ओहिमे